ویری گڈ مارننگ سر بولیے جی ہاں ہاں جی ہاں میں وہیں سے بات کر رہا ہوں جی جی آپ کو مل جائے گا جی جی جی آپ کو بالکل مل جائے گا آپ بےبے جی جی جی جی آپ کو سر جی جی آپ کو جتنے اسٹیشنری کے جتنے بھی چیزیں ہیں آپ کو ساری کی ساری میرے یہاں مل جائیں گی اور اچھی سے اچھی کوالٹی میں آپ کو ملیں گی میرے یہاں آپ جو بھی جی جی جی سب بہتر سے بہتر کوالٹی میں آپ کو ساری چیزیں میرے یہاں مل جائیں گی آپ بتا سکتے ہیں آپ جتنا بھی آرڈر آپ کو کرانا ہو یا لے جانا ہو جیسے بھی آپ بتائیں ساری کی ساری آپ کو چیزیں مل جائیں گی جی جی میرے یہاں آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے گا آپ جیسے بھی سامان اپنا خریدیں گے اسی کے ساتھ آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا میرے یہاں جی جی جی جی آن لائن بھی ہو جاتا ہے میرے یہاں اگر آپ خود آکے لے سکتے ہیں تو آن لائن بھی دونوں طریقے سے میرے یہاں سے ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ اپنا جتنا بھی آپ کو آئٹم چاہئیں جو سامان آپ لکھا دیں میں آپ کا آن لائن آپ کا آرڈر کرا دیتا ہوں جی جی جی بول بتائیے ٹھیک ہے رائٹنگ پین آپ کے تیس عدد ہو جائیں گے چارٹ پیپر جی ٹھیک ہے یہ آپ کو کس اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے آپ کو آج جی پنسل میں کتنے ڈبے رہیں گے یہ اگر ڈبے میں رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پانچ ڈبے پنسل کے ہوگئے ہاں اسی طریقے سے یہ جی چاک ہو گئے جی جی پانچ ڈبے ٹھیک ہے یہ بھی ہوجائے گا اور اسی طریقے سے جی جی نوٹ بک بھی ہیں اور بک بھی ہیں آپ بتا دیں جو بھی ہو بیس نوٹ بک جی ٹھیک ہے جی جی اے فو جی اے فور سائز میں ہے اس کے علاوہ اس کے اور اس کے علاوہ بھی ہیں اے فور سائز میں بھی ہے

آ جی ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ میں سارا آرڈر کراتا ہوں اس کو پیک کراتا ہوں پھر آپ کو بھجواتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ